भारतके राजभाषा जेना भेल हिन्दी संस्कृत उर्दु आओर अन्य भाषा जेना भेलै सभ भाषा सभ जेना बाजल जाइ छै मैथिली बंगाली आसामी पञ्जाबी गुजराती कन्नड़ तेलगु आर हमसभ जतऽ ततऽ जाइ छी बहुत रङ्गकेँ भाषा छै किछु बुझै छियै किछु नहि बुझै छियै बहुत रङ्गकेँ भाषा छै हमरा तऽ लगैया जेना दू सए रङ्गक भाषा हेतैक आ बहुत रङ्गकेँ भाषा छै जे हमसभ नहि बुझै छियै बुझऽके कोशिश करै छियै जे ई भाषा बुझियै लेकिन नहि बुझै छियै तैँ रङ्ग विरङ्गके भाषा हमरा सभके देशमे अछि